हांव ट्युरिस्ट उलयतां हांव हांगासर भोंवपाक आयिल्लें सो म्हाका बिचार बी वचन वाज आयला सगळ्याक गर्दी पडल्यात म्हाका किरें खंयसर तरी हँग आवट करपाक म्हाजे फॅमिलीकूय आफयतलें हांव सो म्हाका एक अशी थंड शी प्लेस सांग कुळागरां बी आसा तशें किदें तरी

आनी रावपाचें बी थंयसर

आ आनी खावपा जेवपाचें बी ओके आनी प्रायस किदें आसतली अशे डिसकावण्ट बी किदें

एका दिसाक एका दिसाक कितले पडटले सगळें धरून आ आमी धा जाणां आसा ओके आ हा आनी अशें भायलें किदें हाडप बी अशें आसा भायलें किदें आमी हाडूं शकता भितर किद्या थोडे हातुनी किदें आसता भायलें किदें अलाव करिना घेवपाक आ म्हणजे तुमी दिवं शकता आ

आ बरें थँक्यू